जय झूलेलाल साईं मां उबर एप सां हिक कैब बुक कई हुई लाजपत नगर ॿ खां उत्तम नगर ताईं त मां पंहिंजी पिकअप लोकेशन ना मूलचंद मैट्रो स्टेशन चेंज करण थी चाहियां छाकाणि त मूंखे ना कुझु कमु पइजी वियो त मूंखे हाणे ना पिकअप लोकेशन चेंज कराइणी आहे मूंखे कंहिंसां मिलणो हुओ त तव्हां त मां वेनिती कंदी आहियां त तव्हां मुंहिंजी पिकअप लोकेशन चेंज कयो ऐं मूंखे मूलचंद मैट्रो स्टेशन वठणु अचो महिरबानी तव्हांजी जय झूलेलाल